जय झूलेलाल हा हा अचो अचो तव्हांजो ई इंतज़ारु हुयो तव्हां अचो तव्हांजे ॿार लाइ तव्हांखे ॿुधायां मां तव्हां मा तव्हांखे स्कूल जी डायरीअ में ॿ दफ़ा नोट लिखी मोकिलियो आहे भई तव्हांजो ॿारु ध्यानु नथो ॾे पेपर में हैंड राइटिंग चङी तरहि नथो लिखी अचे हिसाबनि मां मार्कूं घटि खणी आयो आहे इंग्लिश में अख़रु बराबरि लिखी न आयो आहे पकियूं कॉपियूं ठाहियूं न अथईं होमवर्क लिखी नथो अचे तव्हां घरु पढ़ाईअ जो कमु कीअं ठहे हाणे जो हेॾियूं मार्कूं घटि खणी आयो आहे ॿारु तव्हांजो त हुनखे मां छा कयूं ॿुधायो अच्छा इहा ॻाल्हि तव्हांजी पकु थी पकु असां कुझु बि चऊं ॿार खे तव्हां कुझु बि दख़लअंदाज़ी न कंदौ छो त ॾिसो हिन में तव्हांजे ॿार जो फ़ाइदो आहे असांखे त पघारु हूअं बि थी मिले ईअं बि मिलंदी तव्हांजो ॿारु पढ़े न पढ़े असांजो कुझु मतिलबु नाहे पर तंहिं हूंदे बि पंहिंजो ॿारु आहे छोकिरी आहे हिनखे पढ़ाई करे अॻियां वधणो आहे त असांखे थोरो वधीक ध्यानु ॾियणो थो पए इनजी तव्हां रोज़ु स्कूल जी डायरी ॾींहं में हिकु दफ़ो ज़रूरु चैक कंदा कयो पोइ जंहिं महिल स्कूल जा पिरड बि ठाहे या केॾीमहिल नोटबुक थी लिखे ऐं ॾिसोसि हैंड राइटिंग कीअं थी लिखे हिसाबु सही करे की नथी करे या थी सघेव त कंहिं पासे में पढ़ियलु लिखियलु ॿारु छोकिरी हुजेव त हुन वटि मोकिलियोसि पढ़ण लाइ बाक़ी कंहिं बि साहेड़ी वटि नाहे जेका साहेड़ी गॾु पढ़ंदी अथसि हुन सां गॾु न छाकाणि त ॿारु साहेड़ीनि सां पढ़नि नथा फालतू बक बक था कनि टाइम पास था कनि होमवर्क बि नथा लिखी अचनि असां इहा ॻाल्हि ॾाढी सोचे सम्झे त चऊं तव्हांखे अच्छा पर डायरी यादि करे तव्हां स्कूल जी जेका डायरी ॾिनी आहे उहा चैक कंदा कयो असां छा लिखी था मोकिलियूं छा नथा लिखी मोकिलियूं कहिड़ो नोट लिखियो आहे होमवर्क तव्हांजो ॿारु करे आयो आहे न करे आयो आहे सभु हुन में लिखी ॾींदा आहियूं डिटेल में तव्हां उहो ध्यानु ॾींदा कयो ॿारु छा करे थो स्कूल में छा नथो करे ठीकु आहे न ईअं

बसि ॾींहं में अधु कलाकु ॿार खे ॾियणो आहे तव्हांखे पंहिंजो ॿियो कुझु बि न अधु कलाकु वियोसि गॾु बाबा छा मिलियो थी स्कूल जा कमु कहिड़ी त पकी कॉपी ठाहिणी अथई कहिड़ा जनरल पूरा करणा अथई उहो मूंखे ॾेखारि हिकु दफ़ो त मां तव्हांखे हैल्प कयां थी त ॿारु थोरो पढ़ंदो अॻियां वधंदो हुनखे बि शौक़ु वेहंदो न त सॼो ॾींहुं मोबाइल टीवियूं ॿार उहे ई वेठा कंदा

जय झूलेलाल